अरे वो नमस्ते हाँ कैसे हैं अरे सर बिजली उजली की समस्या है इसलिए नहीं पानी पहुंचवा रहे हैं अरे अब थोड़ा सा दिक्कत तो हो जाती है क्या करें अब कहीं बिजली नहीं दी गई अब जेनरेटर बिगड़ जाता है कहीं कैसे हो जाता है कि कहाँ से प नहीं पहुँच पाता समय से और ऐसे प्रयास करेंगे कि जल्दी से पहुँच जाए और ऐसे सारी व्यवस्था कर रहे हैं आपने जहाँ वाटर सप्लाई होती है वही से बोल रहे हैं हाँ हाँ ऐसे ही सगरा है

ठीक है समय बताय देऊ अरे आठ बजे पहुँच जाएगा आपके यहाँ हाँ हाँ ठीक है अरे औ वाटर सप्लाई वाला और पानी वाला ई सब जगह पहुँचाया जाता है हाँ पैकिंग का काम होता है हाँ हाँ हाँ हाँ लाल सब देहे कि समय स पानी पहुँच जाएगा चलि अच्छा ठीक है भैया जी क्षमा चाहते हैं तो का मा द दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी औ सब स समय से पानी पहुँचाया जाएगा हाँ तो ठीक बाटे कोनो चीज परेशानी न होए आपका और हम हुक परेशानी न होए थोड़ा से संजुक्ती करे बनाएक रखें रहयक बा ठीक है हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक जहाँ से कर देंगे जहाँ जल्द से जल्द इसे आपके यहाँ पानी पहुँच जाया करे बच्चों को परेशानी न हो हाँ नमस्ते ठीक है और वो पर कोई गलती हुई जात है तो क्षमा राखेऊ का कीन जाय अब थोड़ा सा बिजली उजलिक परेशानी हुई जात है जगनेटर कहीं खराब हो गया कोई गाड़ी खराब हो गई हाँ तऊ गाड़ी में कहू कुछ हुई जात हय उही मार थोड़ा सा आगे पीछे हुई जात हैय इसी कारण से नहीं पहुँच पावत है अच्छा ठीक है भैया नमस्कार